जी नमस्ते बताइए हाँ क्या रिक्वेस्ट है आपकी बताइए हाँ हमारे पास अच्छे अच्छे मकान हैं आपको चाहिए तो बताइए ठीक है क्या रूम चाहिए आपको कितने चाहिए रूम ठीक है क्या क्या होना चाहिए उसमें बताइए ठीक है आपको अच्छा रूम चाहिए तो अच्छा भाड़ा देना पड़ेगा आपको हाँ हाँ सब अच्छा है आपके जैसा चाहिए वैसा आप बताइए हाँ हाँ आप जैसा चाहेंगी वैसा आपको मिलेगा आपको लेकिन भाड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा रेट महँगा है एक रूम का दस हज़ार हाँ सब व्यवस्था है आपको एक रूम का दस हज़ार देना पड़ेगा ठीक है अब आप बताइए आइए देख लीजिए हाँ पानी की व्यवस्था है लैट्रिन बाथरूम हर एक चीज़ की व्यवस्था है हमारे पास हाँ हर एक चीज़ की व्यवस्था है हमारे पास आप पहले पसंद कर लीजिए आप पसंद करेंगे तो हम आपको बताएँगे हाँ आप पसंद कर लीजिए तो मैं आपको बताऊॅंगी ठीक है ठीक है आप देख लीजिए आपको रेट बताऊॅंगी मैं दस हज़ार से नीचे कोई रूम नहीं हाँ गार्डन चाहिए आपको बाहर हाँ गार्डन चाहिए आपको तो है हमारे पास हर एक चीज़ की सुविधाएँ हैं आप जैसा लेना चाहेंगी ठीक है आप देख लीजिए नमस्ते